हमारे क्षेत्र में कला और शिल्प को लेकर देखा जाए तो पर्यावरण को अनुकूल रखने के लिए पुराने जो पुरातात्विक कला और शिल्प हैं उसको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रखा गया है और उसको हमारी सरकार सुरक्षित तरीके से वहाँ पर एक शिल्प कला के रूप में ऐसा दर्शाती है और वहाँ पर अपने गार्ड रख कर कर्मचारी रख कर उस जगह को बहुत अच्छे से व्यवस्थित रखी है जैसे एक उदाहरण बताऊँगी कि जो ग्वालियर का सिंधिया का किला है वहाँ पे पुराने उसके जीवन में जो सिंधिया राजा था महारानी थी उनके जीवन में जो उपयोग में की जाने वाली गाड़ियाँ हैं कपड़े हैं उनके बर्तन हैं नाना प्रकार के उस महल में क्या चीज़ नहीं है उनके वह सारी चीज़ें हमारी बहुत अच्छे से व्यवस्थित तरीके से वहाँ रखी गई हैं सँजोए रखी हैं और उसको सिवे सिर्फ और सिर्फ देखा जाता है न कि टच किया जाता है अपने हाथों से कुछ नहीं सिर्फ दूर दो सौ मीटर की दूरी में खड़े रहो और देखो इसी प्रकार हमारे मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहें हैं जहाँ जहाँ पर अलग अलग कलाएँ हैं सिर्फ छुपी हुई हैं उनको हमारी सरकार ने बहुत अच्छे से अपने कब्जे में ले लिया है और उसकी देखभाल करती है